आंनि फार्स्ट प्र'डाक्टङानो जाहैबाय दाबा दाबाखौ दाखालि बाजाराव बायनानै लांदोंमोन आं बायनानै लांनानै सामब्राम बानलु आरो आलु ना सायहैबाय आं गोबौ बिबायदि बिबायदि दाबाखौ आं बायनानै ल'स जायाखै गोबौनि थाखायहाय मोजां मोनदों आं